जी अंकल नमस्ते जी मां अंकल अजमेर न आई आहियां त मूंखे आहे न अजमेर में जेको फेमस आहे शिव जो मंदिर मूंखे जनरेश जे नाले सां मूंखे उते वञिणो आहे त मां कीअं वञा जी असां सत माण्हू आहियूं त असां सत माण्हू आहियूं अंकल

अॼु न मां सोमु मतिलब अॻिले सोमवार ते ई मां ईंदमि अंकल जीअं सोमवार ॾींह मां ईंदमि हो त जी अंकल हा हा हूं हूं हूं हूं अच्छा त जी अंकल जी जी जी अंकल त अंकल हुते बि जीअं कीअं वञिबो त हुते बि जीअं कीअं असां सत माण्हू हिते बि छॾे ॾियो जी अंकल अच्छा त पोइ बस जीअं हितां असांजी जनरेशन ईंदासीं त असांखे हूअ बस जी जी जी अंकल

जी अंकल न जीअं अंकल जीअं त जनरेशन मां वेंदमि त मूंखे बस में जीअं बस सिटी बस में वञिणो आहे ऐं तव्हां वेन कराए ॾींदा मूंखे जी अंकल अच्छा जी अंकल नी जी जी अंकल जी जी जी असां ट्रेन में ईंदासि अंकल

जी जी जी अंकल जी

जी अंकल ठीकु आहे जी अंकल जी अंकल ठीकु ठीकु आहे त मां तव्हांखे ॿुधाए छॾंदमि हान